हाँ बुनाई और सिलाई की ऐसी ऐसी तकनीकियाँ हैं जो कि नए नए डिज़ाइन में आगे जो है नए डिज़ाइन में निकल रही हैं और जो पीछे का डिज़ाइन है वह वह भी चल रहा है वह चलता है बंद हो जाता है चलता है बंद हो जाता है तो जो मतलब हमको आता है वो तो हम जानते ही हैं और जो नहीं आता है वह हम सीखना चाहते हैं तो जो हमारे अगल बगल की हैं सहेलियां उनसे सीखते हैं उनको भी नहीं आता है तो जो है ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये तो जीवन पर्यन्त चलती रहती है जब तक आदमी है जिन्दा है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है उसकी जो है सीखने की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जाती है उसके अंदर कुछ न कुछ आगे चलता रहता है मन में अपने सोचता रहता है कि मैंने इतना सीख लिया अब इसके आगे हम और कुछ सीखें कुछ नया सीखें नए तरीके से सीखें तो जो है अब तो मोबाइल फ़ैल गया है उसमें नेट के द्वारा जो है लॉगिन करके उसको जो है हम मोबाइल से भी सीख लेते हैं यूट्यूब से सीख लेते हैं गूगल से सीख लेते हैं और इस प्रकार से मोबाइल के फैल जाने की वजह से अब ज़्यादा लोग सीखने नहीं जाते हैं वो मोबाइल के द्वारा ही सीख लेते हैं और हमारे हम चाहते हैं कि सीखें और हम सीख भी जाते हैं यदि जिनके पास मोबाइल है वह सीख जाता है जिस जिनके पास नहीं है वह दूसरे के द्वारा सीखता है किसी महिला के पास या किसी भी सहेली के पास जाकर के आस पड़ोस में वह सीख लेता है